हेलो हेलो हँ प्रणाम सर हँ हँ बैंकमे हँ कहलियै बैंक मनेजर साहब जाइ छियै उठबय लए यहाँके स्टाफ सब जे छै ने उ सब ने ध्यान दै छै बदतमिजी आर करय छै गलत अथी सब अथी देखय छै करय छै तऽ कहबय स्टाफ सबके बढ़िआँसँ कहय लए पैसा नहि निकालि दै छै लाइनमे लगबय छै दस दस रीता देवी जदवा पट्टी हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ आओर तऽ कोनो कठिनाइ छै इएह हे जाइ छियै तऽ पैसामे पैसा नहि दै छै जल्दी निकालि कऽ लाइन लगेलक इएह सब करलक किछु ध्यान नहि देलक कनौ चलि गेल इएह सब बात कहलू कुछो सुनलक नहिये हँ

हँ हँ हँ नहि होना चाही हँ होना चाही हँ हँ हँ हँ हँ ब हँ हँ बर बुजु बुजुर्ग पैसा लै लए जाइ छै तऽ अच्छा बिहेव नहि करय छै गलत ढङ्गसँ देखय छै ककरो बच्चेके तबियत खराब छै तऽ जेबे ने करतय पैसा लए लेकिन दै नहि छै जल्दी पैसा हँ देखलक दोसर नजरसँ इएह सब गलत बिहेव करय छै नहि ने करना चाही

हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ ध्यान देबय हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा लेकिन नहि हँ ध्यान राखबय हँ ध्यान राखबय गलत व्यवहार नहि ने देखना चाही नहि करना चाही

ठीक छै सर तबोके ठीके छै सर